جی نہیں ہمارے پاس تو ہیلتھ کیئر انسورینس نہیں ہے ابھی نہ ہی ہمارے کسی خاندان کا ہے پر میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ ہیلتھ کیئر انسورینس کروا لیتے ہیں جو کہ ہمارے فیوچر میں بہت کام آنے والے ہیں اگر ہم کبھی بھی بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہم ان سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں بہتر سے بہتر اسپتال میں علاج کرا سکتے ہیں اور کم پیسے میں علاج کرا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فیوچر میں بہت سیکور ہو جائے گا ہمارا فیوچر اور صرف اپنے لیے نہیں ہم تو اپنے خاندان کے لیے بھی اپنے بھائی بہن کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ انشورینس کرا لیتے ہیں جو آگے چل کے ہمارے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگا اور اس سے ہم بہت سیکور ہو جائیں گے اپنی لائف کو لے کر اگر ہم کہیں بیمار پڑتے ہیں بڑی بیماری ہے ہمارے اگر کچھ ہو جاتی ہے تو ہم اپنا اس سے علاج کرا سکتے ہیں جس سے ہمارے لیے لیے یہ زیادہ پیسے بھی خرچ کرنا نہیں پڑے گا اور ہمارا علاج بھی بہتر سے بہتر اسپتال میں کیا جا سکتا ہے یہ ہیلتھ انسوریسن کے ذریعے تو میں سوچ رہا ہوں یہ ہیلتھ انشورینس میں ضرور کراؤں گا اور اپنا ہی نہیں اپنی فیملی کا بھی کراؤں گا یہ ہیلتھ انسوریسن جس سے ہمارے فیوچر میں فیوچر ہمارا کافی سیکور ہو جائے گا